आमकां जर फीट आनी हेल्दी रावूंक जाय जाल्यार कार्डियोवेस्क्युलर एक्सरसायज वो कार्डियो व्यायाम आसा तातूंत उडक्यो मारप नाच करप धांवप हें सगलें जावंक जाय दुसरें आसा स्ट्रेंथ ट्रेनींग म्हणगे आंग घट करप हें करपाक उठा बशी काडपाक जाता मागीर कितें जड उबारपाक जाता वो पुश्अप्स करपाक जाता मागीर तिसरें आसा फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआवट्स आंग घडपाक लागून तूं भुजां ओडपाक शकता योगा करूंक शकता जशें सूर्य नमस्कार आदी पूण चड गरजेचे म्हळ्यार तुमच्या मुखार एक मोख दवरपाची म्हणगे एम वा गोल दवरपाचो हे खातीर तर मनीस आपल्या स्वताक तयार आसपाक स्वताच आपूण तयार आसपाक जाय की आपूण हें करतलोच म्हणून दिसांतले एक तास तरी काडून हे व्यायाम करतलोच हे मनांत घट रिकोंक जाय